سنگھاڑا ملی روف پمفلٹ زیادہ تر لوگ سنگھاڑا مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں چونکہ اس کے اندر کانٹا نہیں زیادہ نہیں ہوتے ایک کنگھی ہی ہوتی باریک باریک کانٹے نہیں ہوتے بچے بڑے آرام سے کھا لیتے اس کے